मेरा नांंऽ अरूण शर्मा ते में इक्क ऑर्डर कीता रोस्टरेंट मैगी मंगाई ते मिगी किश होर मिली दा ते में दौ ऑर्डर कीता ते जां ते मिगी ऑर्डर भेजो ते जां ते मिगी मेरे पैसे बापस देओ एह् केह् ड्रामां एह् केह् चक्कर केह् ऐ एह् ऑर्डर में कुछ होर कीते दा ते कुछ होर आया जां ते मेरे पैसे बापस करो ते जां ते मिगी ऑर्डर देओ दोबारा बापस जेह्की चीज़ में मंगी दी ही ओह् मिगी नेईं आई दूई चीज़ आई दी ते इ'यै रक्वेस्ट ऐ मेरी कि मिगी बापस देओ जेह्का ऑर्डर कीते दा में मिगी उ'ऐ पुज्जना चाहिदा ते ते जां मेरे पैसे बापस करी ओड़ो ते जेह्का ऑर्डर कीते दा ओह् मिगी बापस करो जेह्की में चीज़ मंगी दी ओह् मिगी उ'ऐ चाहिदी ऐ एह् चीज़ दूई दित्ती दी मिगी एह् दबारा बापस कीती जा ते जेह्की में ऑर्डर कीते दा ते ओह् मिगी दित्ता जा ते जां ते मेरे पैसे बापस दित्ते जाह्न रोस्टोरेंट आस्तै अपील इ'यै आखना चाह्न्नां कि जेह्की चीज़ मंगी दी में उ'ऐ मिगी बापस दित्ती जाह्ग